नमस्कार कहिए मैम आप क्या कहना चाहती हैं

तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए ठीक है मैम हम उन्हें समझाते हैं लेकिन हमें इस काम को बताइए इसमें करना क्या है ठीक है मैम हम बात करते हैं तो मैम इस काम को करने के लिए हमारे वर्कर्स को सैलरी क्या दी जाएगी क्यों मैम क्यों जब काम करेंगे तो उन्हें सैलरी तो चाहिए ही मैम काम करते हैं वह बात तो ठीक है लेकिन अगर हम उन्हें सैलरी नहीं देंगे तो वर्कर्स काम काम पर ही नहीं आएँगे इस प्रकार हम उन से काम कैसे करवाएँगे अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो देखिए मैम आपकी बात तो ठीक है जानकारी उन्हें मिलेगी लेकिन अगर जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वे काम कैसे करेंगे ठीक है मैम हम बात कर रहें हैं ले उन से बात कर ले रहे हैं लेकिन आप देखिए वे मानते हैं या नहीं वह उनके ऊपर है लेकिन हम अपनी तरफ़ से चाहते हैं कि उन्हें सैलरी मिले ठीक है मैम लेकिन आप यह काम करने के लिए वर्कर्स तैयार होंगे तो हम आपको इंफ़ॉमेसन देंगे मैम यहाँ पर आप जितने की डिमांड करें हम उतना दे सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर उनकी सैलरी को अर्जेस्ट कर दें करना होगा ठीक है मैम आप वर्कर्स की डिमांड बताइए हम उन्हें तैयार करेंगे अब देखते हैं वे क्या कहते हैं नमस्कार